میں نے دو مہینے پہلے بوٹ کے ایئر بڈس خریدے تھے جو اب دو مہینے بعد انہوں نے کام کرنا بالکل بند کر دیا ہے شروع شروع میں وہ جلدی جلدی ڈسکنیٹ ہوتے رہتے تھے لیکن اب جو ہے نہ ان سے کوئی کالنگ ہو پاتی ہے اور نہ ہی اس میں گانے صحیح سے سنے جا سکتے ہیں